हम खानाके ऑर्डर देने रही तऽ अहाँ खाना बहुते लेटके हमरा देली आ गेस्ट भी सभ आएल रहथिन तऽ नहि अहाँ समय से देलिए अहाँके हम शिकायत करब जे अहाँ समय सऽ खाना नहि दै छियै अहाँ खाना बासी तासी दै छियै गेस्ट सभके हम कहि देब कैश पैसा नहि देब दश आदमीके हम कहि देब जे होटल मालिक अच्छा खाना भी नहि दऽ रहल छथिन कैसन खाना बनाके दै हथिन नहि होयत तऽ खाना हमरा अच्छा से बनाके अहाँ दियौ समयसे दियौ खाना अच्छा बनाके आरो आरो खाना हमरा देलाके बाद भी बदबू दैत रहै खानामे पैसा भी नहि हम दैब आदमीके शिकायत भी करि दैब आरो कत्ते कालमे अहाँ बनाके देबै तब ने गेस्ट सभके खाना देबै नहि तऽ आरो अहाँके की कहि सकै छी आरो मालिकके शिकायत कैरि देब जे खाना समय से नै दऽ पाबै हथिन